हमारे गाँव के जो नेता हैं मुखिया जी वो बहुत ही अच्छे हैं और वो जो हैं बहुत ही हमारे मदद करते हैं जैसे कि मतलब घर इंदिरा आवास मिला था तो उनको ही हम लोग बोले थे कि जैसे जो नेताजी हमको ये मिलना चाहिए हम लोगों को मदद होना चाहिए तो उ बोले कि ठीक है हम चाहेंगे कि आपको जल्द से जल्द मिलेगा आप लोग हमको सपोर्ट किए तो हम भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो जो हैं बहुत ही हमारे टोल में सबको एक मतलब एक अपना नज़र से देखे और सबको बोले कि ठीक है हम अपना काम करेंगे और सबको मतलब घर के सब पैसा मिल गया और सबने उठाया और बहुत ही खुशी है और सड़क सब जो अगर मतलब टूट गया है या फूट गया है तो वो जो है पूरे मतलब अपने तरह से पास करवाए थे और बहुत ही मतलब अच्छे से काम किए हैं और सबका ध्यान रखते हैं जैसे लाइट है नल या सड़क या किसी का मकान या बिजली जो कुछ भी हो सब में अच्छे अच्छे मदद किएँ हैं जैसे सड़क पर पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं उसका भी ध्यान अच्छे अच्छे रखते हैं मेरे मतलब मेरे पंचायत का भई बहुत विकास है इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नेताजी बहुत ही अच्छे मदद किएँ हैं और हम लोग हर बार उन्हीं को चुनना चाहते हैं इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं को बनाएँ